असां पाण में ॿ भाउ भेण आहियूं काफ़ी शयुनि में असांजी पसंदि मेल खाईंदी आहे ऐं कई तरीक़नि में असां हिक ॿिए खां अलॻि बि आहियूं मेल इएं खाईंदी आहे त खाधे में जेको मूंखे पसंदि आहे घणो करे उनखे बि पसंदि आहे जीअं त सेंडविच थियो पिज़ा थियो ऐं अलॻि इन तरीक़े सां आहियूं की मां थोरी खर्चाऊं आहियां ऐं उनखे बचति करण वणंदी आहे